जि'यां तुसेंगी पता गै पैह्लै जेह्ड़े कैमरे होंदे हे उं'दे च रीलां पौंदियां हियां पर जेह्ड़ियां रीलां होंदियां हियां ओह् बी पता निं किन्नियां मैंह्गियां होंदियां हियां फिर उं'दे कैमरे च रीलां पाने दे बाद च ब्लैक एण्ड वाइट गै फोटो निकलदे हे फिर आस्ता आस्ता आस्ता आस्ता समें चेंज होन लगा ते कलर फोटो औना शुरू होए पर भी बी लोकें इ'न्ना टैम लगदा हा कि अज्ज फोटो अज्ज फोटो खिच्चेआ ते केई दिनें बाद च ओह् फोटो थोंह्दा हा पर अजकल्ल दिक्खो अजकल्ल फोन आए दे न फोन बिच्च केह् आखदे उसी इ'न्ने अच्छे अच्छे कैमरे आये दे कि लोकें गी कैमरे दा शौंक ही खतम होई गेदा फोन फोन दे थ्रू गै फोटो जित्थै दिक्खो उत्थै जंदे केह् आखदे उस्सी फोना दे थ्रू गै फोटो खिचदे उ'नेंगी फोटो गै रखदे होर पैह्लें दिक्खो इ'न्ना इ'न्ना कम्म हा कैमरे दा कैमरे दें फोटो दा बट अज्ज दिक्खो सारे लोकें अच्छे अच्छे फोन अजकल्ल ते दिक्खो सैमसंग दे फोन आए दे आई फोन आए दे इ'न्ना अच्छा कैमरे न उं'दे केह् ओह् अराम कन्नै मैंटें च फोटो इ'न्ना अच्छा फोटो खिच्ची ओड़दे कि जेह्ड़ा पैह्लें खचोंदा गै निं हा